आं मोजां मोननाय मोजां मोनसिननाय खारनायनि जायगायानो जाहैबाय फिल्ड मोनसे बल फिल्ड बेवहाय खारो आं आं जोबोद खारनो मोजां मोनो खार खारोब्ला मानसिनि देहाया जोबोद फिड एनद मोजां थायो आङो खारनाया ओरैनो माब्लाबा हारसिंबो खारो आरो लोगोसे लोगोफोरजोंबो खारो आङो खारनाया बिदिनो सानफ्रोमबो खारजायो फुंनि दाइन बाजिनिफ्राय खारो माब्लाबा आरो बेलासिफोरावबो थाम बाजिफ्राव खारो आं मोजां ओरैनो आं मोजां मोनसिननाय खारनाया जाहैबाय लामायावबो मोजां मोनो आङो खारनो लोगोसे फिल्डावबो मोजां मोनो आं खारनाया एसे से से नै मास बिसिम जाबाय खारनायनि खारोब्ला मानसिनि देहाया जोबोद मोजां थायो फिथ थायो खार जोंनि लोगोफोर बिसोरबो सानफ्रोमबो खारो फ्रेकथिस खालामो लोगोफोरजों खारोब्ला इनथारेस जायो फाय हारसिंबो खारो खारनाया हारसिं खारोब्ला एसे बरिं जायो